आङो बावैसो फनखौहाय बायदोंमोन अनलाइनाव माखासे रिभिउसफोरखौ नायग्रोनाय जादों बायनायनि सिगां बे रिभिउस फोरावहाय पजिटिभ नुनानै आङो मोजां जागोन साननानै बिहरदों मोजांयैनो मोजां सफैदों पेकेजयाबो मोजांमोन आं बाहायनानै मोजां मोनदों बेथ्रियाबो मोजां लं लासथिं फ्लास जेबो हें गैया अबारल सिमुड आरो कि